राज्य में घूमने के तरीके और विभिन्न प्रकार की यात्राओं के लिए परिवहन के बहुत अच्छे साधन हैं जैसे कि सड़क मार्ग रेल मार्ग हवाई मार्ग और कुछ अन्य विकल्प भी हैं जैसे कि घुड़सवारी नाव रिक्सा इन सभी तरीकों से हम यात्रा कर सकते हैं सड़क मार्ग जैसे कि बस टैक्सी कार मोटर शाइकिल और बस में सबसे किफ़ायती विकल्प विभिन्न प्रकार की बसें उपलब्ध हैं राज्य परिवहन निजी और लग्जरी बशें और टैक्सी के लिए सुविधाजनक और लचीला विकल्प शहरों और पर्यटन स्थलों के बीच यात्रा के लिए उपयुक्त है और अगर कार से साधन यह कार का साधन भी बहुत अच्छा है अगर हम कार से ड्राइव करना चाहते हैं तो स्वतंत्रता और लचीलापन प्रदान करता है लम्बी दूरी की यात्रा के लिए यह बहुत ही उपयुक्त है हम मोटर साइकिल से भी यात्रा कर सकते हैं साहसिक यात्रा के लिए उपयुक्त छोटी दूरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घूमने के लिए यह किफ़ायती है हम रेल मार्ग से भी यात्रा कर सकते हैं जैसे कि ट्रेन मेट्रो और ट्रेन से विभिन्न प्रकार की ट्रेनें उपलब्ध हैं जैसे कि सुपरपास्ट एक्स्प्रेस पैसेंजर आदि हम अगर चाहें तो मेट्रो में भी यात्रा कर सकते हैं शहरों में त्वरित और सुविधाजनक यात्रा के लिए यह मेट्रो बहुत ही किफ़ायती है और हम हवाई मार्ग से भी यात्रा कर सकते हैं हम राज्य में विभिन्न प्रकार से यात्रा कर सकते हैं वैसे ही हम हवाई मार्ग से भी यात्रा कर सकते हैं हवाई जहाज में यह रहता है कि लम्बी दूरी की यात्रा के लिए सबसे तेज़ विकल्प मुख्य शहरों और पर्यटन स्थलों को जोड़ता है यह हमें कम समय में बहुत ही आसानी से उस जगह तक पहुँचा सकता है विभिन्न प्रकार की यात्राओं के लिए परिवहन के सबसे अच्छे साधन बहुत सारे हैं शहरी यात्रा पर्यटन यात्रा साहसिक यात्रा लम्बी दूरी की यात्रा शहरी यात्रा के लिए मेट्रो टैक्सी ऑटो रिक्सा है पर्यटन यात्रा के लिए टैक्सी कार बस ट्रेन हवाई जहाज और बहुत सारे विकल्प हैं साहसिक यात्रा के लिए मोटर शाइकिल साइकिल पैदल यात्रा हम यह आसानी से कर सकते हैं बिना कॉस्ट के इसमें कोई पैसा नहीं लगता है लम्बी दूरी की यात्रा करने के लिए ट्रेन और एक हवाई जहाज़ यही विकल्प है और हम राज्य में घूमने के लिए बहुत सारे साधन का उपयोग कर सकते हैं हम रेंट पर भी कार ले सकते हैं किसी की बाइक ले सकते हैं हम बाइक से भी आसानी से यात्रा कर सकते हैं